मूंखे बाइक हलाइण जे लाइ कंहिं प्रेरित कयो ई सुठो सुवाल आहे जंहिं में मूंखे थो थिए मां यूट्यूब ते हमेशह बाइकरुनि जा ब्लॉग या जीअं बाइकुनि जा कुझु पंहिंजे वटि हाणे त इंस्टाग्राम अची वियो जिनि सां गॾु मां रील्सूं विल्सूं में बाइकरुनि जा ॾिसंदा रहंदा आहियूं त अञा प्रेरित थींदा आहियूं इअं त पहिरियो खां ई प्रेरित प्रेरित आहियां ऐं पोइ यूट्यूब ते ॾिसंदे ॾिसंदे मां वधारे प्रेरित थियो आहियां ऐं नंढपण खां मां पंहिंजे पप्पा खे हमेशह बाइक हलाईंदे ॾिठो आहे जंहिं सां मूंखे कुझु वधारे ई थियो हुओ कि मूंखे वॾो हूंदे वॾो थी करे इअं बाइक हलाइणी आहे जंहिं में पिछले कुझु वर्षनि खां पिछले कुझु सालनि खां त मुंहिंजो जुनून वधारे ई कुझु विकसित थी वियो आहे जीअं जीअं पाणि हलायूं था बाइकूं जीअं जीअं पाणि नईं नईं बाइकूं ॾिसूं था नईं नईं बाइकुनि जो फ़ीचर हाणे नवां नवां जीअं अचनि था हुन खां त पाण खे इअं पियो लॻे पंहिंजी जेकी झूनी बाइकूं आहिनि हू थोरी हलाइण में मतलबु लो फ़ील थियूं थिअनि त पाण खे नईं नईं बाइकूं हलाइण जो वधारे विकसित थिए थो पंहिंजो